जोधपुर जिले में मनाए जाने वाला सांस्कृतिक त्यौहार बहुत सारे हैं जैसे दीपावली होली नवरात्रा मकर सक्रांति पच्चीस दिसंबर को क्रिसमस डे आता है ईद उल जुहा मुहर्रम और अगर हम उनका सरदार का त्यौहार देखें तो लोहड़ी बहुत सारे त्यौहार यहाँ पर मिलजुल कर मनाए जाते हैं और ये स्थानीय परम्पराओं को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाते हैं क्योंकि सारे त्यौहार हम पारम्परिक ढंग से मनाते हैं जो हजारों साल पहले मानते थे उनको वैसा ही रखा गया है मॉडर्निटी उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी एड कर दी गई है लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो पुराने त्यौहार है उनकी परम्परा एज़ इट इज उसी तरीके से उसको मानते हैं वो पूर्णतयः हमारे जो आज के त्यौहार है वो हजारों साल पहले मानते थे वैसे की वैसे ही मनाया जाते थे और ये हमारी मान्यताओं को इस तरह से दर्शाता है कि हमारी भक्ति उसमें कैसी है हमारी श्रद्धा उसमें रहती है जैसे अभी गणेश चतुर्थी का सीजन अभी चल रहा है तो गणेश चतुर्थी में गणेश जी के प्रति हमारी भक्ति है हमारी श्रद्धा है हमारा जुड़ाव है ये अक्सर हम बहुत ही ज़्यादा तरीके से दर्शाते हैं लोगों को और हमें ये बहुत अच्छा लगता है